हम अपन हम अपन नदीके नाम छै सुरुकिया नदी ओकरासँ हमरा बहुत अच्छा लाभ मिलैत छै कही घरमे पानी नहि आबैत छै गाँव समाजमे ओकरासँ ईसलिए लाभ मिलैत छै कि जैसेकि बालू निकालना छै मिट्टी बालू से कोइ नया नया घर बनाबै छै तऽ अपन घरमे टहलै छै आँङ्गनमे दुआरमे जहाँ मन तहाँ अच्छासँ लाभ मिलैत छै हमराके कोइ दिक्कत नहि छै नदीसँ हमराके बहुत लाभ मिलैत छै को मछली मारिकऽ अपन जीवन गुजारि लै छै जैसेकि मछुआरा मछली मारि कऽ जीवन गुजारि लै छै ककरो मिट्टीके कमी होइत छै बालूके कमी वहाँसँ नदीसँ लएके जाइत छै